अठरा पांच एकोणिशे पंच्यांयशीं एकोणीस पांच दोन हजार एकोणीस तीन धा दोन हजार एकवीस पंदरा आठ एकोणशे पंचेचाळीस एकोणीस बारा एकोणशे त्रेसश्ठ